सफर जाइत छलहुँ हम रस्ता तऽ गाड़ी हमरा खराब भए गेल तऽ एगो एहन आदमी मिलल से ओ गाड़ी ओ अपन रोकि कऽ हमरा गाड़ीकेँ लए जाए कऽ टायर बनबाए कऽ ठीक कराए कऽ भरि दिन समय दए कऽ टाइम पास कए कऽ ओ आदमी हमरा तब जाए कऽ हमरा घर तकके ओ आदमी से छोड़ि देलक तब जाए कऽ हमरा घर तकके ओ आदमी हमरा छोड़लक